हा टे छह महीना थी विया आहिनि किथे बि मतिलबु घुमणु हली वेंदा आहियूं या त भई किथे हिल स्टेशन ते या त अहिड़ी कोई धार्मिक जॻह आहे जिते मंदरु वंदर आहे या पर्वत आहे जिते भई पाण खे शांती मिले मेंटल रीति पाण खे शांती मिले अने क़ुदिरत जो पाण खे अहसास थिए क़ुदिरती दृश्य हुजे क़ुदिरत जो अहसास थिए अने स्पेशली त भई चौमासे में अने सीआरे में घुमणु वेंदा आहियूं त बाक़ी क़ुदिरत जो पाण सौंदर्य जो अहसास करे सघूं चौमासे में आहे भई पाण किथे वॉटरफॉल वञूं था या किथे भई वञूं था त हुते पाण खे क़ुदिरती सौंदर्य जो पाण अहसास करे सघूं था फीलिंग सुठी करे सघूं था